जय झूलेलाल मां ख़ुशी थी ॻाल्हाया हा मूंखे गुजरात जो गरबो सिखणो आहे टिटोडो मां ॿुधो आहे तव्हां सेखारींदा आहियो

अछा टिटोडा सिखण में घणो टाइम लॻंदो आहे अच्छा हा ॿुधायो न हा ऐं कहिड़ो टाइम रखंदव तव्हां ऐं मतलबु हुन में कपिड़ा जेके पाइबा आहिनि गरबनि में हा ऐं टाइम हुवो अगरि असांखे न खपे त तव्हां ॿियों टाइम बि ॾेई सघंदा आहियो अच्छा मुंहिंजी साहेड़ियुनि खे बि इंटरस्ट आहे त मां उन्हनि खे बि वठी अची सघां थी

दोढिया दोढिया त ॾाढनि तरह सां ॾी थींदा आहिनि न ॾाढा थींदा आहिनि दोढिया अच्छा त दोढिया सिखण में टाइम लॻंदो न हिन में ॾाढा स्टेप थींदा आहिनि त हा त पोइ दोढिया सिखण में घणो टाइम लॻी वेंदो सभ सिखणो हुजे त अच्छा त पोइ टाइम बि इहो ई रहंदो न अच्छा त अच्छा ठीकु आहे मां पोइ तव्हांखे ॿुधायांव थी जय झूलेलाल हा